جب ميں اپنے محلے ميں كاشت كارى شروع كرتا ہوں يا كرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے ميں كسانوں سے ملتا ہوں اِس ليے ميں ملتا ہوں كسانوں سے كہ كسان كو فصل پھل سبزی ہر ايک چيز كى نالج ہوتى ہے كيونکہ وہ پيڑھی بائى پیڑھی وہ يہى كام كرتے ہيں كسان لوگ فصل اُگانا ساگ سبزی اگانا تو ميں اِسى وجہ سے ميں اُن سے ملتا ہوں كہ فصل كون سا اُگانا چاہیے كون سا سبزی اگانا چاہیے كہ زِیادہ ہو بيكار نہ ہو اچھّا ہو اور اُن سے ملنے كا مقصد ميرا يہ ہے كہ پانى كتنا ڈالنا چاہيے كِس ٹائم كِس ٹائم ڈالنا چاہيے كھاد ڈالنا چاہيے نہيں اور اُس ميں كيا كيا ڈالتے ہيں اِس وجہ سے ميں اُن سے ملتا ہوں كہ مجھے جو معلومات نہيں معلوم ہے وہ مجھے ان سے مل سكے